گڈ مارننگ سر جی میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں نے آپ سے بکرے کا گوشت منگوایا تھا جی جی جی تو اس میں کافی خرابی نکلی ہے جی جیسا ہم نے منگوایا تھا ویسا آیا نہیں

جی میں نے سینے کا منگوایا تھا آپ نے پیر کا دے دیا اٹھا کے جی جی نہیں آپ کو خیال کرنا چاہیے نا شہر کا مشہور گوشت کا گوشت کی دکان آپ ہی کی ہے تو اگر آپ نہیں خیال کریں گے تو فر ظاہر سی بات ہے آپ کی دکان پہ کافی اثر پڑے گا

جی جی نہیں ایک بار ہم نے اور منگوایا تھا جی ہمارے مناسب اس وقت بھی نہیں آیا تھا جی تو ہو سکتا ہو آپ نہ رہے ہوں آپ کے لڑکوں نے ایسا کیا ہو آپ ان کو تنبیہ کریے اس بات پہ جی جی جی جی اگلے مہینے گھر پہ شادی تھی تو ہم کو گوشت چاہیے تھا جی تو جی وہی دس بارہ کلو اور کتنا چاہیے جی جی ہاں جی جی جی ہاں اس بار شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے ہاں جی جی

جی ورنہ دکان پھر ہم بدل لیں گے پھر نقصان آپ ہی کا ہوگا جی جی جی جی

جی چلیے کوئی بات نہیں آگے سے آپ خیال کریے گا اس کا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ